हैलो हां जी हां जी हां जी बोल्लो अच्छा अच्छा कुत्थै जाना हा मैडम जी अच्छा पत्नीटाप जाना ऐ ते ठीक ऐ ते कोई स्टे स्टू ऐ थुआढ़ा जां दिनें दिनें गै बापस औना ऐ अच्छा दौ त्रै दिन दा ऐ ते फ्ही तां कल्ल में पंचैरी जाना ऐं इक सवारी लेइयै ते कल्लै दी ध्याड़ी में निं ऐं अवेलेबल ते में परसूं परसूं तुसें ई लेइयै जाई सकना ऐं हां परसूं में जाई सकना ऐं तुसें ई लेइयै ते दो त्रै दिन दा ऐ ते फ्ही फ्ही मेरे रौह्ने दा फ्ही इंतजाम जेह्ड़ा ओह् अच्छा ते त खर्चा मेरा थुआढ़े पास्से दा गै ऐ तां फ्ही ठीक ऐ ठीक ते किन्ने बंदे तुस अच्छा चार बंदे न ते फ्ही फ्ही पत्नीटाप इत्थुआं लेइयै होइया स्हत्तर पंज्हत्तर किलोमीटर हंजी अच्छा हां ओह् खर्चा थुआढ़ा लाई मलाइयै त्रै जनें दा होई गेआ दस्स ज्हार रपेआ दिक्खो फ्ही चार बंदे न मेरियां त्रै ध्याड़ियां टुटनियां ते फ्ही दस्स ज्हार ते लग्गना गै चलो घाटा बाद्धा करी लैह्गे इक पंज सौ ज्हार रपेऽ दा हां ते तुस बोल्ला दे कुत्थुआं मी तुस अपना न नं मे मेरा नंबर लिखी लैओ हां लिखो नौ चार पंज छे सत्त नौ अट्ठ अट्ठ छे हां ते इस नंबर उप्पर तुस काल शाल करेओ ते मिगी सनाएओ फ्ही मी डिटेल शामीं लै भेजेओ ते में में बी उप्पर अग्गें कंपनी गी रिपोर्ट करना होंदा निं ते तुस डिटेल भेजेओ कि भाई कुत्थै जाना ऐ ते किन्ने दिनै लेई जाना ऐ किन्ने बंदे जा दे ओ ठीक ऐ निं ते कन्नै गै हां कन्नै गै फ्ही पैसें दा बी में उत्थै सनाई ओड़गा तुसें ई शैल करियै इंतजाम ते फ्ही मी ऐड्रेस भेज्जी ओड़ेओ ऐड्रेस भेज्जी ओड़ेओ अपना तुसें कुत्थुआं औना ऐ हां खरी कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं हां ते ऐड्रेस देई ओड़ेओ मी ते कन्नै फ्ही परसों परसों दी ट्रिप करगे फ्ही ठीक ऐ निं हां परसूं सबेरे में दस्स बजे पुज्जी जाह्ङ फ्ही तुस ऐड्रेस देई ओड़ेओ हां हां दस्स बजे पुज्जी जाह्गा अऊ बस तुस ऐड्रेस देई ओड़ेओ सनाई ओड़ेओ कुत्थै जाना भाई

चार बंदे गै ओ निं तुस हां बद्ध निं बद्ध निं लोड़दे की कि टैक्सी टैक्सी च इक ड्राइवर ते कन्नै चार बंदे गै बौह्न दिंदे बद्ध निं बौह्न दिंदे भाई हां ध्यान रक्खेओ चार बंदे गै होन बद्ध नेईं गै होन हां ठीक ऐ फिर ठीक